हा जीअं त पहिरियां मशीनरी न हूंदी हुई जीअं की थोरो तकलीफ़ पवंदी हुई भारत में जीअं पंहिंजी हेल्थ खे खणी करे कुझु बीमारियुनि जो पतो टीबी केंसर डायबिटीज़ जो पतो न पवंदो हुओ ऐं उन जो लंबो इलाजु हली करे इंसानु मतिलबु माण्हूअ खे ॾाढी तकलीफ़ थींदी हुई पर हाणे जीअं की सोनोग्राफी सीटी स्केन बायोस्कोप जीअं की अहिड़ियूं आधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनरियूं आहियूं आहिनि ईअं डॉक्टरनि खे बि आसानियूं पेशंटनि खे बि एॾी तकलीफ़ न थी पए जीअं बीमारीअ जो पतो लॻे थो हीअं दवाऊं उन जी ट्रीट्मेंनूं चालू थी थियूं वञनि त बीमारीअ जो अॻियां नाश थी थो सघे टेक्नोलॉजियूं ॾाढियूं सुठियूं ठहियूं आहिनि त उन जे करे न डॉक्टर बि असांखे ॾाढी आसानीअ सां दवा लिखी करे ॾई था सघिनि त हुन जो असां दवा जो सेवन करे असां थोरा ठीक थी था सघूं जाम पहिरियां खां हींअर जी टेक्नोलॉजीअ में चेंज आहियो आहे